मां पंहिंजे घुमण जो अनुभव तव्हां सां शेयर करणु चाहियां थो मां कुझु साल पहिरों मुंहिंजे दोस्तनि सां गॾु अमरनाथ यात्रा जो अमरनाथ यात्रा जो घुमण जो प्लान ठाहियो हुओ

उल्हासनगर मां बॉम्बे फ्लाइट पकिरण लाइ निकितासीं गाॾीअ में असां फ्लाइट में वेठासीं बॉम्बे खां कश्मीर ताईं असांखे टे कलाक खां फ्लाइट में वक़्तु लॻो असां फ्लाइट मां लही करे टैक्सी कराईसीं टैक्सी कराए करे असां बालताल वियासीं बालताल में असां रजिस्ट्रेशन चैक करायो ऐं असां हुते हिकु टैंट वरितो रहण जे लाइ ऐं हुते हुते जेका माण्हू आहिनि शेवादारी आहिनि सभु प्रसाद सभु जेको बि असांजो खाधो पीतो हुओ सभु फ्री हुओ असां ॿिए ॾींहं ते सुबुह जो छह बजे असां घोड़ो करायोसीं घोड़े में असां वेही करे असां पंद्रहं किलोमीटर जी जर्नी असां तय कईसीं हुन खां पोइ पंद्रहं किलोमीटर खां पोइ असां बाए पंधु असां बर्फ़ु ते पंधु करे मथे अमरनाथ जे मंदर में पहुतासीं उहो अमरनाथ जो दर्शन करे असां असां उन उसे उहो उन ई ॾींहं ते असां हेठ लथासीं